मुर्गी जे देखियौ मुर्गी पोसयके बादमे जे भी आदमी पोसय छै मुर्गी ओकरा सब बातके लक्षण से ही ओकरा पता चलै छै कि मुर्गी अण्डा कब देतै अण्डा दैके समय मुर्गी जे छै बाहर सऽ दौड़के घर गेल आ घर से फेर निकलल फेर उने से दौड़के अयल घरे घुसि गेल कहिना ओकरा मुर्गीके अण्डाके समय जब चलि आबै छै तऽ ओ घर बाहर करय लागै छै तऽ ओकरा लोक समैझ जाइ छै कि ई मुर्गी लागै छै कि अण्डा देतै महीना लागि गेलै हँ महीनामे तऽ ओ मुर्गी अण्डा देबे करै छै तऽ ओकरा लोक की कयलक पकैड़िके घरमे झाॅंपि देलक कोइ चीज से अण्डा देलकै तऽ फेर मुर्गी आब छरपटाबै लागै छै बाहर हुवैके लिए तऽ लोक समैझि जाइ छै कि अण्डा दए देलकैये मुर्गी बाहर जाइके लिए आब ओ छरपटाबै लागलै तऽ ओकरा निकाइल देलक मुर्गीके लक्षण अण्डाके समय इएह बात छै कि घर आ बाहर करै लागै छै तऽ एहि लए कऽ लोक समैझ जाइ छै मुर्गी अण्डा आब देतै तऽ पकैड़के ओकरा झाँपल जाइ छै तऽ मुर्गी अण्डा दै छै फेर बाहर करि दै छै तऽ महीनामे तऽ मुर्गी अण्डा देबे करै छै लोक समझै छै कि महीना लागि गेलै आब ओ अण्डा देतै तऽ ओकरा झाॅंपि देब अण्डा देतै इएह सब बात छै मुर्गीमे

अण्डा हर महीना दै छै तऽ लक्षण तऽ लोक पकड़िए लै छै मुर्गीके सबकिछु इएह सब बात छै